मुझे साहित्य पात्र में सबसे अच्छा पात्र कबीर दास जी का लगता है क्योंकि कबीर दास जी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही अपना प्रेम दिखाया और एक साहित्य पर अपना एक बहुत ही बड़ा नाम कमाया वो एक गरीब परिवार से आते हैं लेकिन उन्होंने अपने गरीबी को कभी आगे आने नहीं दिया उन्होंने पूर्ण तरह से अपने प्रतिभा पर ही ध्यान दिया और धीरे धीरे साहित्य के ऐसी पंक्तियाँ लिखीं जिनको हम आज पढ़ते हैं और आज हम उनके बात करते हैं कबीर दास जी के जीवन से हम ने यही सीखा उन्होंने आडम्बरों पूजा करने की पद्धतियों को बहुत ही आडम्बर बताया और यही चीजें बताई कि भई भक्ति के लिए आपको केवल सीधा ध्यान की जरूरत होती है जो कि आपको प्रभु तक ले जा सकती है उसके लिए आपको किसी भी प्रभु को पास जाने के लिए आ कोई प्रकार का आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं है